ہمارا ملک ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس کی آب و ہوا اور دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت بہتر ہے اور بالکل مختلف ہے یہاں پورے سال میں تین طرح کے موسم پائے جاتے ہیں جاڑا گرمی برسات جاڑے میں بعض علاقے بہت زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں تو وہیں دوسری طرف اسی جاڑے کے موسم میں گرمی پائی جاتی ہے جیسے حیدرآباد کا علاقہ اسی طرح برسات کا موسم بہار ایک ایسا علاقہ ہے جہاں بہت بارش ہوتی ہے اور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سیلاب آ جاتا ہے اور بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اسی طرح گرمی اس گرمی کے موسم میں دہلی آگ اگلتی ہے اتنی شدید گرمی ہماری دلّی میں پڑتی ہے کہ حالات خراب ہو جاتی ہے یہ ہمارے ملک کی وہ آب و ہوا ہے جو پوری دنیا میں بالکل الگ اور مختلف ہے